जों लाइफआव गोबां गियान सोलोंनो हायो मास्थारफोरनिफ्राय जों गियान मोनो आरो जों मेडाममोननिफ्राय जों गियान मोनो आरो जों बे गियानखौ मेम आरो सारमोननिफ्राय जों सोलोंनानै थाङो बे जों सोलोंनाय समाव बिसोरो जोंखौ जोबोद मोजां मोजां गियान होनानै मोजां मोजां राव होनानै जोंखौ मोजां खालामो आरो जों मोजां गियान मोननानै जोंबो उनाव सासे मानसि गिदिर सारमोनबायदि जोंबो जाहैनो हानाय बायदि आरो जों बिसोरनिफ्राय सोलोंनानैहाय जोंनिबो जोंनि फैगौ इउननि गथ'फोरखौ जों बिदिनो मोजां मोजां फोरोंलांनो हानाय बायदि आरो जोंनि जिउआव गोबां थांखिफोर थायो आरो जों जेब्ला गिर्जायाव थाङो बे गिर्जायाव थांनायाव जों गोबां गियानि गियानि मानसिफोरनिफ्राय जों गियान मोनो आरो सोलोंथाइ मोनो जोंनि बाइबेलनिफ्राय जों गोबां गियान मोनो बे बाइबेलाव बायदिसिना दङ इसोरनि बाथ्रा गियानफोर दं बै सानसे समाव बिसोरबो इसोरखौ फोथायाखैमोन बिसोरबो सानसे समाव बिसोरबो मानसि गिदिरनिफ्राय फैनानै बिसोरबो बिसोरबो फोथायदोंमोन थिक बेबायदिनो जोंबो मोजाङै मोजां गियान सोलोंनो हानाय बायदि आरो जों मोजाङै मोजां बिदिनो गियान मोननानै जों बाइबेलनि बाथ्राखौ फोसावलांनानै जों जोबोद मोजाङै गियान जालांनो गियानि मानसि जानो हानाय बायदि बेबायदिनो थिक जोंबो बिसोरबायदिनो गियानि मानसि जानानै जोंबो गियानि मानसि जानो हानाय बायदि बिसोरबो मानसि गियानि जादोंब्ला जोंबो मानो हाया बेबायदि जोंनि सोलोंथाइयाव आंनि गोसोआव आं बिदि सानो आंबो सानसे मानसि गिदिर जानानै इयुननि खुदियाफोरखौ बिदि मानसि गिदिर खालामगोन फोरोंगोन बिदिनो आंबो सानो आंनि जिउआव